जेना कि अहाँके गाँवमे से बाढ़ि आबै छै ओ बाढ़िके बारेमे से अहाँके जेना कि घटना होइ छै घटनामे अहाँके से रोड टूटि जाइ छै रोड टूटै छै तऽ आदमी बहुत तरहके परेशानी भए जाइ छै ओइमे से अहाँके पानि लए कऽ बाढ़िके लए कऽ बहुत तरहक आदमी परेशान भए जाइ छै जेना कि आदमीके गाँवमे बाढ़ि आबै छै बाढ़ि अयलाके बाद से आदमी बहुत तरहके से परेशानी भए जाइ छै रोड टुटि जाइ छै रोड टुटलाके बाद से अहाँके अथी होइ छै बहुत तरहके से परेशानी भए जाइ छै घटना भए जाइ छै अहाँके से बाढ़ि आबै छै बाढ़ि अयलाके बाद जेना कि रोड टुटि जाइ छै रोड टुटलाके बाद से बहुत तरहके आदमी परेशानी भए जाइ छै जेना कि बाढ़ि आबै छै बाढ़ि अयलाके बाद जे रोड टूटि जाइ छै रोड टुटलाके बाद से बहुत तरहके परेशानी भए जाइ छै परेशानीमे अहाँके से अपन बहुत तरहके होइ छै जेना कि गाँवमे बाढ़ि आबै छै बाढ़ि अयलाके बाद रोड टुटि जाइ छै रोड टुटलाके बाद से अथी भए जाइ छै जेना कि बहुत तरहके आदमी परे